मेरा नांऽ अमित ऐ में परमंडल दा रौह्ने आह्ला साढ़े घर राजमांह् चौल फुल्के बनान्ने ते साढ़ी दकान ऐ उत्थै सेवियां बनदियां मटर बनदे मट्ठियां बनदियां बर्फी बनदी पेड़े बनदे लड्डू बनदे सुंढ आह्ली बर्फी बनदी लोग आंदे न छोले भठूरे बी बनदे न राजमांह् चौल दकान पर बी बनदे न ते लोग आंदे न ते खंदे न साढ़े कोल ते अस इयै आक्खने आं कि आओ ते साढ़ी दकान पर बी आओ ते खाओ साढ़ी दकान पर बी खाओ सेवियां बी बनान्ने मिट्ठियां लूनकियां